بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے خوش كرتی ہیں آج كل تو موبائل جو بہت زیادہ ہی خوش كرتا ہے كبھی بھی اگر دكھی ہو تو لے كے بیٹھ جاؤ پریشان ہنسی ہو تو لے كے بیٹھ جاؤ موبائل تو بہت زیادہ ہی خوش كرتا ہے اور مجھے كھانے پینے سے ریلیٹیڈ چیزیں بھی بہت خوش كرتی ہیں اگر بھوک لگ رہی ہو اور ایک دم سے بریانی آ جائے تو میرا دل تو خوشی سے پھول اٹھتا ہے اور ایسی بہت سی جو چیزیں ہیں جیسے عید پر نئے كپڑے مل جانا اور اگر عید كے علاوہ بھی كپڑے نئے مل جانا تب بھی وہ دل بہت خوش ہو جاتا ہے اس كو دیكھ كر اور اپنے بہت ساری چیزیں ہیں اور اپنے دوستوں سے مل كر بھی مجھے بہت خوشی ملتی ہے اپنے گھر میں بھی مجھے ہر چیز سے بہت خوشی ملتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اور اگر مجھے روزانہ گھومنے جانا ملے تو مجھے بہت اچھا لگے گا روز كچھ نیا نیا كھانے كو ملے تب بھی بہت اچھا لگے گا اور یہی سب چیزیں مجھے بہت خوش كرتی ہیں خاص كر تو موبائل مجھے بہت زیادہ خوش كرتا ہے یہ کیوں وہ ہر ٹائم میرے ساتھ ہوتا ہے اگر كوئی نہیں بھی ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز دیكھ كر میں خود كو خوش كر لیتی ہوں